جیسا کی آپ نے سوال کیا کہ اتر پردیش کی تہذیب باقی ریاستوں کی تہذیب کے مقابلے میں کیسی ہے تو اتر پردیش باقی ریاستی ریاست جو ہیں ان سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے اتر پردیش میں کئی ایسے راجیہ آتے ہیں شہر آتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک الگ تاریخ لیے ہوئے ہیں جس میں آتے ہیں بنارس متھرا اتر پردیش کی جو تاریخ ہے وہ دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اتر پردیش میں ٹریڈیشنل میوزک اور ڈانس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایک الگ پہچان دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی الگ تہذیب رکھتے ہیں جس میں سے ڈانس میں آتا ہے راس لیلا کتھک یہ اور ٹریڈیشنل میوزک میں سوہر کاہروا نوکا جھکڑ یہ سب ٹریڈیشنل میوزک اتر پردیش کو جاننے میں پہچاننے میں او اور باقی ریاستی ریاست جو ہیں ان سے ان سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں